हय कसली शेवती जाय धवी गाय हळदुळी धवी शेवती साडे चारशीं रुपया किलो आसा ऑर्चीट फाल्यां सकाळीं येतली ती मात्शी म्हारग आसा साडे पांचशी साडे णवशी बीन अशी हय कितको व्हडले जाय आशिल्लो व्होडलो म्हळ्यार कितलो मिटर मोटो जाय गाय बारीक जायो मोटो जाय जालो जातलो एक साडे चार हजार जातलो कमी बाय कशें जातलें आतां सद्द्या फुलांत माळो ये येता आमकांच हांगसर आमी हांगसर मागीर लॉसान पडटा आमी कशी कमी करपाक शकता आमकांच कोण विकता ते आमकां म्हारग विकता पन्नास रुपया पोवन ना ना बाय जावपा शकपा ना पन्नास रुपय कमी किदें करपाचें कन्फर्म करपाचें ओके आनी किदें जाय शेवतीं कितली जाय आशिल्ली

हांवेन तुमकां साडे चारशे साडे चार हजार सांगलेले न्हू हय तुमी बरें पन्नास रुपया कमी करता हांव होय हय आनी आमकां आमी लेसा पडटा म्हणजे पन्नासूच रुपया कमी करतात तूंये सांगलें म्हणून कमी करता ना जाल्यार आनी कोणाक कमी करून दिना ना ना ना तशें आतां आतां फुलात सोगलेच आतां म्हारग जाला आमकां बसीक मागीर पोसपाक पयशे जाय सोगलेच आमचे म्हारग जाला ना ना ना आनी आनी जायना पन्नास कमी पन्नास केले आतां आ हा कन्फर्म करपाचें फुलां फाल्यां सांजचें आ बरें तुमी येया तुमी व्हरपा येतली न्हू हां हां बरें हां तुमी फोन करा आनी मागीर येया म्हाजो रेडी आसतलो फुलांचो हार हां हां हां बरें हा